हलो हांव काणकोणच्याकून उलयतां रिक्षावाला नू ओटोरिक्षा तुमी खंय आसात म्हाका रिक्षा जाय आसली साड धा वरांचेर पावतली आं हां आं पावतली नू कितलें वेळाचेर पावतली साडे धांक हांव पळय हांगा आसां काणकोण आसा तुमी कितली मेरेन उरता सात धा म्हणल्यार उरतां मागीर उरनां नू आ म्हाका साडें धांक व्हरपाक यो काणकोण कितल्यांक व्हरपाक येतले धांक येतले आ टॅक्सिचो नंबर कितलो तुमचो चार पांच स सात ओके साडे धा म्हणल्यार पाव काणकोण रावतां चार रसत्यार आं बरें तर